मैं अपने परिवार के लिए बहोत ही अच्छे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाता हूँ उसमें मैं इस तरीके के व्यंजनों को बनाता हूँ जिसमें तेल कम से कम लगे और तेल कम से कम मैं डालता भी हूँ तो मैं ज़्यादातर तो सलाद का यूज़ करते हम खाना खाने के बाद अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन के लिए हम ककड़ी गाजर मूली टमाटर इत्यादि का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के साथ साथ इन चीज़ों को लेना भी काफ़ी आवश्यक है हम हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ खाते हैं भाजी खाते हैं चौलाई की मेथी की यह सारी चीज़ें हम तुअर अरहर उड़द इनकी दाल भी खाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी स्वास्थवर्धक होती है तो हमें दालों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए क्योंकि दालें हमारे स्वास्थय के लिए अनुकूल प्रभाव डालती है ओर हमें तेल वसायुक्त चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है एवम हमारा स्वास्थय थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है हमें बाहर के खाने से परहेज करनी चाहिए इसलिए मैं अपने परिवार वालों को कभी भी बाहर का खाना कम से कम ही अगर जैसे नहीं बना तो ही खिलाता हूँ वरना हम घर का ही खाना खाते हैं अच्छी तरह से जो कि हमारे परिवार के स्वास्थय के लिए काफ़ी अच्छा होता है तो मैं घर में स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ बनाता हूँ और जिससे मेरा स्वास्थय और मेरे परिवार का स्वास्थय अच्छा रहता है